आमच्या हिंदू धर्मांत जायते तरेचें म्हणजे हें आसा एक पुजा आसता सत्यनारायण पुजा हवन आसता शांती करपाचें आसता अशे तरतरेचे आसता आमची धर्मा जें पय आमकां शिकयता न्ही आमचे धर्माक आमगे गीता ती गीता हें आसा तें सगळें वायट हें कांयच ना सगळें बरें लोकां कडेन बरें कशें वागपाचें आमी धर्म कसो चलोवपाचो लोकां स धर्मा बाबा संदेश कसो दिवप अशें करून आमी तें जायत तें एक एक धर्माचें आसा